भारतांतलीं हॉस्पिटलां आनी भायल्या देशांचीं हॉस्पिटलां भितर अंतर पळोवपाक गेल्यार खूब फरक आसा आनी हाचो व्हडलो फरक म्हणटा तो आमी भायल्या देशान जे हॉस्पिटल आसता तेचे हितून खूब सारकी अशी फेसिलिटीज आसता आनी ते वेल डेवलोप्ड आसता बट हाजे म्हणणें हें न्ही की आमच्या भारतान कितें कमी आसा भारतान आमच्या जीं हॉस्पिटल आसा ती आतां हळुहळू डेवलोप जावपाक लागलां आतां आमच्या हांगा गोंयान चिकले हांव जंय रावतां वास्को थंयची हॉस्पिटलां पयलीं सारकीं नासलीं बट आतां तांच्यानी रेनिवेशन करून सगळो इन्फ्रास्ट्रक्चर सगळो न्यू रिबिल्ड करून तें सामकें बरें भशेन बांदलां आमी थंय वयता हांव आतां प्रायवेट हॉस्पिटलान वचपाचें सोडून दिलां हांव आतां थंयच वयतां गोवोरमेंट सॅक्टरानूत वयता चिखलें जें आसा आमचें तें हॉस्पिटल हॉस्पिटलांत सगलें बरें वेवस्थीतपणे सगळें करता डॉक्टर्स तेंचो स्टाफ तेंचो क्लिनींग स्टाफ सगळी जाणां बरे भशेन सगळें पेशंट्सांक समजून काम करताच आनी हेंच म्हणून न्ही म्हटल्यार जेन्ना आतां समज हांव आतां केन्नाय हॉस्पिटलान वयतां तेन्ना पयलीं कितें जातालें आमी लायनी उबी रावतालीं वरां वरां गेल्यार सुद्दां लायन फुडें वचनासलीं किद्याक एकूच कावंटर आसतालो तें जावं रजिस्ट्रेशन करपाक जावं या मॅडिसन हांव घेवपाक गेल्लें जावं पण आतां चिखलेंच म्हणून न्ही आमचें गोवा मॅडिकल कॉलेज आहा गोंयान आमच्या आनीक भारताचें दुसऱ्या हॉस्पिटलान सुद्दां आतां एक कावंटरूच म्हणून न्हू दोन तीन कावंटर वांगडाच ओपन केल्लें जाता एक सिनियर सिटीजन खातीर सपरेट कावंटर बायलां खातीर सपरेट कावंटर आसता आनी दादल्यां खातीर सपरेट आसता आनी हें करून तांच्यांनी एक बरी केलां कित्याक आतां भायल्यान दादल्यांची तुमकां खबर आया ह्या जनरेशनान किदें किदें जाता कोण कोणाक अशें बरें नजरेन पयना सो तें एक बायलां खातीर बरें जालां की बायलां खातीर एक सपरेटूत लायन आसता आनी दादल्यां खातीर सपरेट लायन आसता आनी जीं आतां आमची सिनीयर सिटिजन्स आसता आमचे आजी आजे तेंच्या खातीर सपरेट एक लायन केला आनी ती तांकां फास्ट सर्वीस दिता किद्याक आमकां सगल्यांक खबर आसा तांकां चड वेळ उबरावपा जायना तांची म्हळ्यार ती म्हातारी जाल्लीं आसता तांचो तितलो स्टॅमिना आसना तांकां तितलो तेंची ताकत आसना एनर्जी आसना म्हणून आनी तांकां फास्ट सर्वीस दिता आनी आतां जीं आमची खुबशीं मणशां आसा जेंकां खुबशे तरेन वेगळी आसता ती आमच्याकून एका चलपाक जायना उलोवपाक जायना आयकपा जायना हॉस्पिटलान गेल्यार ती डॉक्टराक कशी कितें सांगतली आपल्या बद्दल कितें जाता आपल्या तें सुद्दां तांकां समजून घेवपाक एक बरी फेसिलिटी केला आमच्या भारतान आनी क्लिनिनेसाचेर येयल्या म्हटल्यार तांचे डेली धुवप पुसप जाता हॉस्पिटलांत सगले हायजीन प्रोवायड करता तेमी इवन आतां गोवोरमेंट लोकांका फुकट वखदां दिता कित्याक आमच्या भारतान खुबशीं अशीं लोकां आसा जी हाय फाय ट्रिटमेंट अफोर्ड करूं शकना सो मागीर कितें व्हडलें ऑपरेशन आहा लाखांचें कोरोडांचें पयशे खर्च जावचें पडटा तांच्या खातीर गोवोरमेंट तांकां फ्री करून दिता तांच्या खातीर तेंच्यानी दीन दयाल म्हणून काड सुद्दां काडलां आमच्या इंडियन गोवोरमेंटान तितूर लोकांची बरी अशीं म्हारग म्हारग ऑपरेशनां म्हारग म्हारग वखदां तांकां कमी हितूर मेळटा आनी केन्ना केन्ना ती तांकां फुकट सुद्दां मेयटा कितले तरी पेशंट्स आसता आमचे इंडियान जे जायते प्रकारच्या रोगांनी तेणी सफर करता बट तेंच्या खातीर सुद्दां डॉक्टरांनी खुबशे बरे फेसिलिटीज काडला कॅन्सर पेशंटा खातीर फेसिलिटीज काडला जी भुरगीं यो जी लोकांक मॅण्टली स्टेबल आसना तांकां सायकोलॉजीकल प्रोब्लम आसता तांकां सुद्दां हॉस्पिटलान आतां कावन्सिलींग दितात तांचे कडेन उलयता तांची कितें प्रोब्लम आहा डिफिकल्टीज आहा ते सगळे आयकून घेतात आनी पयलीं हें सगळें नसलेलें बट आतां जसो जनरेशन वाडटा हें सगळें डेवलोप जायत येयलां आनी हे फुडें बी जातलें अशें म्हाका दिसता किद्याक आमचो भारत देश बाकीच्या देशां खातीर किदें कमी ना तो बी डेवलोप जायीत आहा ग्रो करीत आसा आनी हे आतां हेल्थ कॅर सिस्टम जें म्हणटा आमी हॉस्पिटलां वोखदां ओर जावं खंयचें कोणालें कितें कोणाक कितें रोग आसा तेजो कितें समज उपचार करपाचें जावं हें मेन सगळ्यांनी तकलेन दवरपा जाय आनी हेजेर डेवलोपमेंट चड बेगीन करपा जाय आनी तें आमच्या भारतान जाता आनी आतां दुसऱ्या सायडीन पोवपाक गेल्यार खुबशे अशे डॉक्टर्स आसता जे तांकां कितें खबर आसना तरी आसतना तेणी अशी म्हणटा मागीर फर्जी डॉक्टर म्हणटा आमी कांय कयणा कितेंय वखदां भरून तें सुद्दां कमी जालां आमच्या भारतान बरे बरे डॉक्टर्स आसा सर्जन्स आसा जे लोकांक वे गूड बरे ट्रिटमेंट दिता सामके अशे आनी डॉक्टर्स आनी सिस्टर्सांक सुद्दां बरे नॉलेज दिता जाय तरी कॉलेज आसा एम बी बी एसाची आमच्या भारतान जे बरे बरे डॉक्टर्सांका वयर काडटात तांकां पुडाकार दितात आनी हें आमच्या भारतान जायत आसा सद्यां बरे बरे सर्जन्स आमचे वयर येता आसाच आनी ह्या मेडिकल फिल्डान जो आहा आमचो भारत बरो ग्रो करीत आसा आतां कितले तरी रोगांची जी फेसिलिटी आसता ती आमच्या भारतान अवलेबल आसा भायल्या देशांतल्यान लोकां आमच्या भारतान येताच आनी ती आमकां आमच्या भारतान येवन ट्रिटमेंट घेवपा पळयतात आनी पयलीं कितें जातालें पयलीं लोकांका भायर वयचें पडटालें आनी आमकां अशें मातशें चितचें पडटालें की ते बी उपचार करचे पयलीं लोकां फक्त एकूच चित्ताली की आमच्यान जावचें ना आमच्या हातीन पयशे ना म्हाका हो रोग जालो आपूण जीव दिता बट आतां गोवोरमेंटान आमच्या खातीर इतले बरे बरे फेसिलिटीज काडला आमकां फ्री वकद मेळटा फ्री ट्रिटमेंट मेळटा आनी इवन तुमकां समज कितें डायट दिता डॉक्टर कितें खावपाचें पिवपाचें तें सुद्दां गोवोरमेंट एकएकदां आमकां फ्री दिता आनी आतां पळोवपाक गेल्यार प्रेग्नेट वुमन्स पयलीं कितें जातालें जीं बरी हायफाय आसा मातशी पोयशेकारां आसा तीं बरे डॉक्टरा कडेन वचून बऱ्या प्रमाणें ट्रिटमेंट घेतालीं बट केन्ना कोणी जी गरीब आसता म्हणश्या तांच्या बद्दल कोणी केन्ना चितूंक ना तीं बायलां जेन्ना गुरवार जातालीं तीं तांकां सारकें खावपा पिवपा मेळणासलें तेंचें ट्रिटमेंट जायनासलें वखदां मेळणासलीं सो भुरगीं कश्याची कशी जल्माक येतालीं आनी खंयच्या आवबापायक नाका की आपले भुरगें कसलेशें कमी पाणेन जल्माक येयलेलें आतां ताज्या खातीर सुद्दां गोवोरमेंटान बरें अशें काडलां जीं आतां बायलां आसात आमचीं आमच्या गोंयान जितली बी आसा तांचे कडेन पयशे ना ट्रिटमेंट घेवपाक वखदां घेवपाक ओर कसलो बी असो गूड डायट घेवपाक तेंच्या खातीर गोवोरमेंट पयशे दिता तांकां बरो ट्रिटमेंट दिता आनी तितून जेन्ना एक आवय भुरग्यांक जल्माक घालता भुरगे बरे हेल्दी सामकें जल्मांग येता आनी आवयचो जीव सुद्दां वा वाचता आनी अशे प्रमाणें खुबशे भागान पळोवपाक गेल्यार डेवलोपमेंट जाल्लोलो आसा आनी तशेंच म्हणटा सिनियर सिटीजना खातीर सुद्दां ऑलरेडी सांगलें तांच्या खातिरूय बरें जाल्लेलें आसा धाकटीं धाकटीं भुरगीं जीं जल्मा पासुनूच तेंकां जें प्रोब्लम आसता थोड्यांकां जीं भुरगीं आसता तीं पेरेंट्सा कडल्यान तांकां आय वी एफ जाता आमी एड्स म्हणटात तें ताज्या खातीर सुद्दां खुबशें आमच्या गोवोरमेंटांनी फेसिलिटीज काडलां अवेरनस घालतात सगल्या कडेन कसले रोगाचें बाबा की सांबाळून वापरा आतां सगल्यांक खबर आसा कोवीड जाल्लो तेन्ना कशें गोवोरमेंटान सगलें सांबाळलेले लोकांका मॅडिसिन्स दिल्लेलीं तांचे ट्रिटमेंट केल्लेलें आनी तशेंच वेक वेक्सिनेशन दिल्लें आतां भुरगीं जल्मा येयलें की आमी पोलियो दिता म्हणटा तें सुद्दां गोवोरमेंटान खुबश्या भुरग्यांक आतां प्री फुकट दिता तेजी आमकां पोलियोचें जें आसता वॅक्सिनेशन जें आसता तें भुरग्यांक फुकट दिल्लेलें जाता सो सगल्या एस्पॅक्टान हेल्थ जो येता आमचो कवर जाता भारतान तें सगल्यांक बरें केल्लेलें आसा आतां ते सायनात लास्ट टायम आतां उलयलें हांव आय वी एफाचे थोडीं जाणा म्हणटा तेंचे खुबशे लोकांच्या मनान ते आय व्ही एफ एड्सां बद्दल खुबशे रोंगशे थाॅट्स आसता ते सुद्दां दूर करपाक गोवोरमेंटान बरे बरे कॅम्पेन्स काडला बरे बरे तेमी अवेरनस घालता आनी तेजे टॅस्ट करपाक लोकांक एनकरेज करता जसो आमकां खबर आहा तो जो रोग जो आहा तो खूब खतरनाक आसा लोकांचो म्हळ्यार खुबशे लोकांचो असो जीव घेवूं शकता सो ताजी अवेरनस समज कोणाक खबर आसची ना कोणाक कितें कळचें ना लोकां अशींच समज भिवोन लजोन उगी रावलीं जाल्यार तो रोग वाडूं शकता सो हाज्या खातीर सुद्दां आमच्या गोवोरमेंटान खुबशें बरें केलां आनी फ्री टॅस्टीस केलां आनी एक एकदां कोणाक कितें दाखोवन दिवचें आसना सो तें कॉनफिडेशियल दवरताच आमचे डॉक्टर्स आनी आमचो जो गोवोरमेंट आहा हेल्थ सेक्टर आसा सो इन ओवरऑल पोवपाक गेल्यार आमचो हेल्थ बेन जो आहा आमचो देश आहा तो फुडें वयता आनी फुडें आनीक वयतलो आनी हेजी म्हाका खूब खूब खुशी आसा